हा मम्मी जाम थकिजी पिया आहियूं एक्चुली शॉपिंग बि ॾाढी ख़रीदारी बि जाम थी वेई आहे किथे वियूं हाणे हली करे कुझु खाऊं था हा हिते साम्हूं ई आहे मुंहिंजी साहेड़ी ॿुधायो आहे मुम्बई सबर्बन स्टेट आहे हुते सॼो सिंधी खाधो ई मिलंदो आहे त हुते कुझु खाऊं ऐं कुझु पीऊं बि था गलो बि ॾाढो सुकी वियो आहे त हुते ई था हलूं न न बसि पासे में ई आहे पंजे मिन्टे जो वॉकिंग प पंध ई था हली हलूं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे पंजे ॾहें मिन्टे जो ई पंध आहे ख़ाली हा हा अची वियो अची वियो मम्मी मम्मी अची वियो हिते साम्हूं ई आहे हिते साम्हूं ई आहे हा तव्हां वियो तेसताईं मां ॾिसी थी अचां छा छा आहे हुन वटि

मम्मी इहो सभु हिते लिखियल आहे साम्हूं छा छा आहे त हिते दाल पकवान आहे दाल पकवान अथसि ऐं ॾही कोकी अथसि दही बला अथसि हा हे सभु अथसि त तव्हांखे छा खाइणो आहे तव्हां ॿुधायो मूंखे मां चवांसि थी वञी करे हा बटन पापड़ी बि हा हा अथसि अथसि मां ॾिठमि न हा लिखियल आहे लिखयल आहे इहा त चालीह लिखियल आहे अच्छा अच्छा छा ॿियो हिकु दाल पकवान थी वठी अचासि सुठो थो लॻे सभी खाइनि था

वणियव हा ॾाढो सुठो आहे मज़ो अची वियो खाई करे हा हा ठीकु आहे चवासि थी ॿ खनि त प्लेट पासल कयासि थी छोला पेटिस ॿ खनि कयासि थी हा ॿियो कुझु ॿियो कुझु पीऊं हली करे थोरो गलो ॾाढो सुकिजी वियो आहे हा भले ठीकु आहे ऐं ॿियो कुझु ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे चवासि थी ॿ लसियूं चवासि थी तेसताईं हा हा वठो मम्मी वणियव लसी पीओ ॾियोसि पीओ ॾिसो हा ॾाढी सुठी आहे वधीक मिठी बि नाहे मतलबु बराबरि आहे ॾाढी हा हा हा नाश्तो बि ॾाढो रहियो हुयो न दाल पकवान हा ज़रूरु जरूरु आख़िरि त सिंधी खाधो आहे न टेस्टी त थींदो न स्वादिष्ट ॾाढो ॾाढो सुठो आहे बिल्कुलु कुझु बि गंदु न पियो आहे ॾाढी साफ़ु सफ़ाइ आहे आसे पासे में बि हा

हा पर जाम माण्हू खाइनि था मतलबु हिते अहिड़ो जाम जाम वधीक माण्हू बीठा बि आहिनि मतलबु सुठो आहे खाधा हिन लाइ सभिको खाए थो न हिते बीहु करे हा उहो ई असां बि वेंदासीं पंहिंजे मां बि पंहिंजे वञी ॿियनि साहेड़ियुनि खे बि चवंदमि घरवारनि खे बि चवंदमि सावरे घर में भई हिते अची करे खाइजो

हा ॿिएं दफ़े पर मां पंहिंजे कुनाल खे बि वठी ईंदमि ऐं पपा खे बि वठी ईंदासीं कुनाल बि अची खाईंदो ॿारनि खे बि वठी ईंदमि उहो ई उहो ई हा मेन त उहो स्वादु अचणु खपे न खाधे जो सिंधी खाधे जो असां जे पंहिंजे हो हा ठीकु आहे ठीकु मम्मी हलो हलूं था ठीकु आहे ठीकु आहे